राजस्थान में सीमांत और कमजोर हुआ जैसे बच्चों महिलाओं सख्याओं की रक्षा करने के लिए कई अलग अलग कानून बनाए गए हैं कईं अलग अलग आयोगों का गठन किया गया है उन्हें स्पेशल पावर दी गई है अगर जैसे चाइल्ड लेबर हो रहा है कहीं पर तो तुरंत अगर हम किसी पुलिस स्टेशन में कहते हैं तो उन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई होती है महिलाओं के खिलाफ जैसे दहेज प्रताड़ना हो गया या दहेज शारीरिक शोषण हो गया तो उन के लिए भी एक स्पेशल कानून है महिलाओं की महिलाओं की भी सुरक्षा की जाती है और उनके लिए भी कई अलग अलग कानून बनाए गए हैं उनकी पहले सुनवाई होती है पुलिस वाले ज़्यादा ध्यान देते हैं उनके लिए कई सारे अलग अलग कानून बनाए गए हैं